हैलो केह् तुस एह् रैस्टोरैंट दा बोला ने में आर्डर करना हा इक मोमोस दी प्लेट ते कन्नै राजमाह् चौल दी प्लेट इक ते इक सपरिंग रोल दी प्लेट ते इक बर्गर ते दो चीज पीजा बिद ऐक्स्ट्रा चीज ते कन्नै हां इक कोल्ड ड्रिंक दी बोटल ते कन्नै बनैना शेक ते कन्नै मैंगो शेक ते में तोआड़ी रेटिंग चैक्क कीती कीती तां में तोआड़े ऐप उप्परा एह् समान मंगवाना ते क्वालटी जेह्ड़ी ऐ ओह् अच्छी होनी चाहिदी ते में तोआड़ी रेटिंग चैक्क करियै तुसेंगी ओह् कम रेटिंग देई ओड़गी ते एह् समान जेह्ड़ा ओह् कोई घैंटै तक इत्थै पुज्जी जाना चाहिदा में बिलाबर तो पजाई ओड़ेओ ते जेह्ड़ा आर्डर ऐ ओह् अच्छी क्वालटी होनी चाहिदी ते में बड़ा रैस्टोरैंट दे बारे च तोआड़े सुनेआं कि न्यू रैस्टोरैंट खुल्ले दा बड़ा अच्छा में रिवियू बगैरा सारा कुछ दिक्खेआ कि रेटिंग अच्छी थ्होंदी होर बी में बड़ें जनें शा सुनेआं कि तोआड़े जेह्ड़ा रैस्टोरैंट ऐ इत्थै बड़ा सोह्नी रोटी बना बनदी ते इत्थूआं दे जेह्ड़ा राजमाह् चौल न ओह् बड़े गै जैदा टेस्टी न ते ओह् सारा किश चैक्क करियै में मंगवानी ते मिगी आशा इ'यै सारा जेह्ड़ा खाना में मंगवानी ऐं ओह् सारा अच्छा होना चाहिदा ते अ अगर मिगी खाना अच्छा लग्गेआ ते में बी रेटिंग अच्छी देई ओड़नी ऐ ते एह् आर्डर पजाई ओड़ेओ में पेमैंट आनलाईन करी ओड़नी ते लोकेशन बी तुसें आनलाईन भेजुड़नी ठीक